हैलो नमस्कार सर अहाँ योग सिखबय छियै

तऽ की की फायदा हइ छै

वएह करयके लेल चाहय रहियै वएह पूछय जानकारीके लेल चाहय रहियै कि कोन केना केना करय छै केना केना मनलक कोन फायदा छै कोन चीजमे

हँ हँ अच्छा कोन टाइममे करना चाही हूँ सुबहो आओर शाम सुबहमे सुबहमे तऽ खाली पेटमे की फायदा छै ओ ओ

ओ सरीरो मे य नि पूरा फायदा मिलै छै ओ हँ योगा तऽ वएह नहि कहलियै मानि लै हम नहि जानय रहियै तऽ जनकारी तऽ लेल पड़तय ने जे करय छै हमे नहि करलियै तऽ हमे करबय तऽ फेर किछु जनकारी भए जाइ छै तऽ सही रहय छै फेर हम अहाँके से बात करय छी

ओ तब जनकारी जनकारी लिअ पड़य छै नहियें खातिर कहलियै लगा कऽ बात करय छी ओ बहुत लोक आदमी बहुत जाइ छै ने ओ ठीके छै तब हमे जे छै ने देखय छियय करिसँ से हेतय तऽ शुरु करबय हमहुँ ठीक छै तब ठीक छै राखू तऽ